हम जे छै एखन सहरसा जिलान्तर्गत महिषी गाममे छी एहिठाम विभिन्न धर्मके एहि गाममे भी लोक रहै छथि बगलमे मसजिद छै मुसलमानके आबादी छै एहिदुआरे ओ मुसलिम धर्मके मानै छै एमहर हिन्दू छी हिन्दू धर्मके मानै छिए स्वास्थ्य विभागमे किछु क्रिश्चनोसब रहै छै जे ओहि धर्मके ओ मानै छै एहि गामके ई विशेषता भेलै हँ आओर सब एकदोसरके जे छै से खुशखब मने न्यूज लेबाके लेल जे छै से उद्यत रहै छथि